जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी मेरे परिवार और मैंने हमने मिलके सोचा कि हम एक कूलर ले आते है जो गर्मी से हम बच पाएंगे हम हमारे घर के पास में एक छोटे से दुकान पर जाकर हम एक कूलर लेने की मतलब हमने सोच ली थी तो हमने गई थी और हमने वहाँ से एक अच्छी कूलर ले ली मतलब ज़्यादा पेसे वाले अच्छे वाले दिखने में अच्छा लगा रहा था हम ले आए लेकिन वो एक दो दिन बहुत अच्छे से काम कर गई लेकिन मतलब दस बारह दिन बाद वो अच्छे से काम नही करी उसमें से पानी मतलब नीचे आ रहा था वो जो हवा है वो ज़्यादा अच्छे से हमको मिल नही पाता था एक ये बहुत दिक्कत की बात है हमें लगा कि अच्छा होगा लेकिन ये बहुत खराब पड़ा मुझे लगता है ये कूलर हमें खराब पड़ा और ये बेकार है